صحافت یا میڈیا ایک اہم ذریعہ ہے لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانے کا عصر حاضر کے حالات سے واقفیت کا یہ رعایا اور حکومت کے درمیان ایک مضبوط ذریعہ ہے جس کے ذریعے رعایا اپنی آواز حکومت تک پہنچا سکتی ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسائل پر تشفی بخش احوال اور حالات دکھانے کے باوجود بہت سارے مسائل ایسے بھی ہیں جن پر میڈیا والے بات چیت نہیں کرتے ہیں اور عام طور پر ان کو تشنہ چھوڑ دیتے ہیں یا یہ کہ بالکلیہ نظر انداز کر دیتے ہیں جیسے عصر حاضر کے حالات میں معاشی تقاضے کیا ہیں سماجی تقاضے کیا ہیں سماج میں کون کون سی کمی حکومت کی کوتاہیوں کی وجہ سے پیش آ رہی ہیں کون کون سی ایسی کمی ہے جس میں حکومت کا دخل ہے اور حکومت نے کہاں کہاں کام کیا ہے اور جو جو وعدے کیے ہیں عوام سے ان کو پورا کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور عوام کے حقوق کی حق تلفی کی ہے یا عوام کے حقوق کو پورا کیا ہے ان سارے مسائل پر عام طور پر میڈیا والے بات نہیں کرتے ہیں اور جہاں حکومت ملک کو کسی طریقے کا کوئی نقصان پہنچاتی ہے وہاں پر عام طور پر سارے کے سارے میڈیا والے خاموش ہو جاتے ہیں جنہیں آج کے زمانے میں خاص طور پر ہندوستان میں گودی میڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ میڈیا اگر ایک بہت اہم ترین ذرائعی ابلاغ میں سے ایک اہم ترین ذریعہ ہے رعایا اورعوام کے رشتے کو مضبوط رکھنے کا اور رعایا کے کی آواز کو حکومت تک پہنچانے کا تو اس کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اور اس کے ذریعے رعایا کے جو بھی مسائل ہے وہ حکومت کے سامنے پیش ہونے چاہئیں خاص طور سے ایک جمہوری ملک میں اس کی ضرورت اور اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے